जी हाँ जोधपुर जिले में मुख्य परिवहन विकल्प प्रमुख सड़क है एवं दूसरे नंबर पर जोधपुर जिले में रेलवे एवं हवाई अड्डा एवं सार्वजनिक परिवहन शामिल है जोधपुर जिले में मुख्य परिवहन सड़क परिवहन है क्योकि सड़कों के माध्यम से ही जोधपुर का पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जुड़ा हुआ है एक आदमी आम आदमी अपने लिए बहुत सारे विकल्प जोड़ता है और उसके सामने कई चुनौतियाँ हैं जैसे कि रणथंबोर एक्सप्रेस यहाँ के मुख्य रेलवे है जो कि जोधपुर को कई अन्य जिलों से जोड़ती है यहाँ पर रेलवे में महामंदिर रेलवे स्टेशन है एवं जैसे जोधपुर एक्सप्रेस रातानाड़ा रानीखेत एक्सप्रेस कई ट्रेनों का संचालन होता है जो संपूर्ण जोधपुर को अपने आप में लिए हुए है यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए भी सड़क निकल रही है जो कि एक महत्वपूर्ण और मुख्य परिवहन है यहाँ कई चुनौतियाँ जुड़ी हैं कि यहाँ पर गर्मियो में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और धूल और बालू ज़्यादा उड़ती है ये यहाँ पर मुख्य चुनौतियाँ हैं